मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य समाचार पत्र हैं जैसे दैनिक भास्कर नई दुनिया पत्रिका जिसमें वह मध्य प्रदेश की दैनिक जीवन या मध्य प्रदेश में होने वाली दैनिक घटनओं के बारे में खबर छापते हैं जिसमे राजनितिक खबर जैसे मध्य प्रदेश में नवंबर माह में चुनाव होने वाले है विधान सभा चुनाव जिसकी कवरेज वह करते हैं उसके बाद अभी नवरात्री चल रही थी जिसमे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न विभिन्न जिलों में जगहों पे आयोजित की जा रही थी जिसमें गरबा का प्रदर्शन हो रहा था उनका उनकी कॉवरेज की जा रही थी उस समाचार पत्रों में सामाजिक कार्यक्रम उसके लिए जो समाजिक कार्यक्रम हो रहे थे उनकी भी कवरेज पत्रकारों में समाचार पत्र में छप रही थी और यहाँ जो विभिन्न प्रकार की आयोजन होते हैं जैसे एम पी नगर में डी बी मॉल के साइड में एक रोजगार मेला का आयोजन होता है उसकी भी कवरेज हमें समाचार पत्रों में छपती हुई छपी हुई मिलती है और जैसे कोई भी घटना होती है जैसे किसी प्रकार की क्रिमिनल घटनाएँ होती हैं यह राजनितिक घटनाएँ तो सभी की कवरेज यहाँ के समाचार पत्र करते हैं